जय झूलेलाल हा मां अहिड़ी किताबु पढ़ी आहे मुंहिंजी साहिड़ी इहे किताब मूंखे ॾेई वेई हुई मूंखे जामु वणी हुई ऐं हेॾो भावुक थी वियमि की मां उनखे पंहिंजी जिंदगी सां लाॻू थी वेई मुंहिंजी हूअ किताबु हुयो इअं की ॿार वॾा था थी वञनि तंहिंमहिल हूं पंहिंजे माउ पीउ खे भुलिजी था वञनि उहे भुलिजी था वञनि की ज नंढपिण में माउ पीउ छा कयो आहे पंहिंजे ॿारनि लाइ उ पंहिंजी ज़िंदगी जिअणु था लॻनि ऐं भुलिजी था वञनि की माउ पीउ जी बि पंहिंजी ज़िंदगी आहे जेको उन्हनि गवाई आहे असांखे वॾो करण में समुझ अची थी वञेनि आख़िरि में त हू माउ पाउ खां माफ़ी था घुरनि लेकिन माउ ऐं पीउ पंहिंजे ॿारनि खे माफ़ु करे बि था छॾनि त उहो कहानी हेॾी भावुक हुई कि मूंखे रोअणु अची वियो मां आहियां अहिड़ी छोकिरी जेको मां पंहिंजे माउ पीउ सां जुड़ियल आहियां त ॿार अजकल पंहिंजे ज़िंदगीअ में हेॾो घुसी विया आहिनि की उहे भुलिजी था वञनि की पाण वॾा था थियनि त माउ पीउ बि वॾा था थियनि त उन्हनि खे उहो ध्यानु रखणु खपे त उहो कहानी बराबरु उहो ई हुई समुझ समुझ अची वेई ॿारनि खे ऐं भावुक कहानी हुई उहो ॾाढी सुठी आहे लेकिन मूंखे उन कहानी में रोअणु अची वियो छो जो मां पाण खे समुझी पेई सघां उन जॻहि ते ऐं सुठी किताबु आहे जय झूलेलाल